हमसब एकबेर बनारस गेल रही जे हमसब नीक लागल से बताबै छी तऽ बनारसमे जखन हमसब गेलहुँ तऽ एतऽसँ जे हमसब निकललहुँ पहिले कटिहार गेलहुँ कटिहारमे जाकऽ ओहिके बाद कटिहारसँ ट्रेन पकड़लहुँ पटना गेलहुँ पटनासँ डायरेक्ट बनारसके ट्रेन रहै कटिहारसँ ओहि टाइममे नहि रहै पटनासँ मिलल रहै ट्रेन तऽ पटनासँ ट्रेन पकड़िकऽ हमसब बनारस गेलहुँ बनारससँ उतरैके बाद ओतऽ बगलेमे टेम्पू मिलै छै टेम्पू लेलहुँ टेम्पू लऽ कऽ गेलहुँ मन्दिर ओतऽ पूजा केलहुँ लेकिन ओ ओतौका जे दृश्य रहै ओतौका जे लोक रहै ओतौका आरती पूजा सब जे रहै मन मोहि लेलक ओ हमर एतेक नीक एतेक सुन्दर तरहके से आरती पूजा होइ छै ओतऽ कि नीक लागै छै ओतऽ रहै ओतऽ रहै पर अहाँके एतौका जे टेन्शन वगैरह दिमागके जे बहुत तरहके परेशानी होइ छै सब ओ निकलि जाइ छै तऽ वएह घुमैमे हमरा ओ दिन याद अइ जे हमसब गेल रही ओतऽ आरती गङ्गा आरती देखलहुँ बहुत तरहके घाट रहै बहुत तरहके ओतना नामो याद नहि अइ ओ सब घाटसब देखलहुँ तऽ घाटसब देखैके बाद ओतऽ कोना कोना कएल गेलै सबकिछु ओसब चीज देखलहुँ सबके बारेमे एकटा नाव लेलहुँ रहए हमसब नावसँ अपन गेलिए आरामसँ एमहर ओमहर नावपर ही हमसब घुमि फिरकऽ बढ़िआँ तरीकासँ एक तरहसँ ओमहर जते चीज घुमना रहै सबचीज घुमलहुँ एक एक कऽ कऽ आओर जब नावसँ घुमल तुमल भऽ गेल हमरा सबके तकर बाद फेर हमसब निकललहुँ फेर एकटा होटल गेलहुँ ओतऽ रूम लऽ कऽ ओकर बाद ओतौको लोक सबके जे स्वाभाव रहै बड़ा नीक रहै बहुत सुन्दरसँ बिहेव करना लोकके एक दोसराके प्रति बहुत नीक लागल हमरा ओतौका तऽ घुमै हमरा बहुत याद रहऽ अभी भी तऽ सोचलहुँ अहाँके वएह बता दी वएह घटना बहुत किछु नीक लागल बतेबे केलहुँ